मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ मैं भारत देश दे जम्मू कश्मीर राज्य ते उधमपुर जि'ले दे तेरसी ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला आं में तुसेंगी दस्सना चाह्नां की जे में अजें ते कोई अजें ते में स्टूडेंट गै में अजें कोई मुसीबत नेईं आई मेरे उप्पर पर में साह्ड़े आस्तै बड्डी साढ़े पढ़ने आह्ले जाकतें आस्तै सारें हा बड्डी मुसीबत इ'यै होंदी उं'दे पेपर आई गे साढ़े मेरी इ'यै मुसीबत मिकी बाह्रमीं बारमीं ते दसमीं क्लासै च आई ही में तुसेंगी दस्सना चाह्नां दसमीं च जिसलै में दसमीं पढ़ै दा हा ते मिकी एह् मुसीबत आई कि में इन्ना पढ़ना कि'यां ते फ्ही में अपनी मेह्नत कीती ते दसमीं पास होई गेआ में इसी इयां गै इस्सै ढंगै कन्नै पढ़ेआ में मैं तुसेंगी दस्सना चाह्नां दुई मसीबत जेल्लै मैं बाह्रमीं पढ़ा दा हा ते बाह्रमीं दे पेपर आई गे ते में बी उसलै बी मेंं उसलै बी मे शैल मेह्नत कीती ते बाह्रमीं होई गेई बी पास होई गेआ हून में हून अग्गे ते कालज च पढ़ै करना ते उत्थें बी मिकी केईं चाल्ली दियां मुसीबतां आंदियां न जियां पढ़ने आस्तै कोई अग्गें अपने अपने नौकरी पेशे आस्तै केईं चाल्ली दियां जंगां लड़ने पोंदियां न असें ओह्दे आस्तै में केईं चाल्ली केईं चाल्ली दियां जंगां लड़ा करना ऐ जै भारत माता की